खेलने में अच्छा लगता है आजकल के जो हमेशा से बच्चे लोग कि खेलने के समय नहीं मिल रहा है लग नहीं रहे ऐसे माँ बाप उसको ट्यूशन के लिए भेज देता आज इसलिए इसे शारीरक तनाव में बना रहता है पढ़ पढ़ने लिखने जे चले जाता है खेलने से ब्रेन अच्छा रहता है खेलने में ऐसा है कि वह आदमी फुर्तीला रहता है आज का ऐसा युग है कि बच्चे लोग मोबाइल में समय लगा लेते हैं खेलते उलते नहीं है अब बच्चे लोग को मोबाइल ज़्यादा है समय हुआ स्कूल चले जाता है खेलने से दिन की थकावट भी दूर जाता है और देखिए खेलने से स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है खेलने से क्या होता है कि देह हाथ को हड्डी भी मज़बूत रहता है आजकल ऐसा है जो बच्चे लोग जाता है उधर तो कहता है ऐसा हुआ ऐसा हुआ एक खेलने दीजिए दिमाग उसको मज़बूत होगा चलने फिरने में अच्छा रहेगा स्वस्थ हल्का रहे दिमाग हल्का रहेगा तनाव कम रहेगा बच्चे लोग को खेलना अच्छा चाहिए उसे खेलने नहीं देता है घर को आदमी कभी भी उसको खेलना चाहिए स्कूल के समय स्कूल जाना भी है खेलना भी ज़रूरी है दौड़ धुप करना भी ज़रूरी है खेलने से क्या होता है जैसे देह में फुर्तीला बना रहता है देहत हल्का बना रहता है और इसे चलने से हल्का आदमी मासूम सा रहता है उसे अभी के समय ऐसा है जैसे मोबाइल में बच्चे लोग लागन रहते हैं खेल नहीं पाते हैं बच्चे लोग को तो खेलना भी अच्छा लगता है बाकि खेलने नहीं देता है खेलने से स्वास्थ्य में फ़ायदा होता है देह हाथ को तंदुरुस्त रहता है दिमाग का टेंशन ऐसा है ऐसे दूर रहता है बच्चे लोग को खेलना भी चाहिए शारीरक थकान भी उससे दूर होता है दिमाग में हल्का रहता है बच्चे लोग हैं ऐसा है आज के खे खेलने धुलने से कुछ अचीव होता है मोबाइल में व्यस्त रहता मोबाइल में हर दफ़े व्यस्त जाना भी अच्छा नहीं शरीर के लिए हानिकारक भी होता है इसलिए मोबाइल बच्चे लोग कम देखने से अच्छा रहेगा इसलिए इसे बच्चे लोग ज़्यादा मोबाइल में दिमाग को खर्च करते हैं